आमच्या घरांत सगळ्याकून व्हडलें रितीन धार्मीक कार्य जाता म्हणटा ते गणेश चतुर्थी आमचें कुटुंब चवथ चवथ म्हणटा आमी न्हू आमचें कुटुंब खूब व्हडलें आहा चाळीसेक आमी मेंबर आहात भितर म्हणून चवथी खातीर आमी सगळे जाण एक कडेन मेळटा जे वर्सभर एकमेकांक आमकां भेट चडशी जायना ती चवथी टायमार आमी चडशे मेळटा वांगडा जेवण एक कडेन जेवण रांदतात एक पंगक्तीन बसून आरत्यो म्हणटात एक पंगक्तीन बसून जेवण जेयतात भुरग्यां भितर वेगळी वेगळी स्पर्धा आमी आयोजीत करतात आनी ती चवथीक जशे भुरगे वाट पयतात तशें आमी थोडे व्हडलेशे आहा ते सुद्दां एकदम वाट पयत आसतात की चवथ केन्ना येतली ते मजेचे दीस वर्स भर ते याद उरतात दुसरें आमचे एरिये भितर जाता ती सार्वजनीक चतुर्थी थंय सुद्दां वोसोन आमी वांगडा आरत्यो करतात एक दीस थंय सुद्दां सार्वजनीक जेवण आसता आनी मागीर जेन्ना विसर्जन करता गणेश मूर्ती मुर्तीचें तेन्ना आमी दिंडी घालीत विसर्जान स्थळा कडेन वयता आनी आनी विसर्जन करता मागीर दुसरे जात जाता ते म्हणटा ते होळी होळी गांवान सगळे कडेन सगळे लोक एकमेकां वांगडा बरे तरीकेन साजरी करतात आमी एकमेकाचेर गुलाल उदळीत सगळे एकमेकाक मेळोन मिसळोन होळी साजरी करतात